आइसँ छओ महीना पहिले करीब आइ एस सी मैथिलीमे हम काम करय छलहुँ जकरामे कि ओकर बड़का बड़का अधिकारी सङ्गे भेँट घाँटके भी मौका हमरा मिलल छल लेकिन हम हम ई कहियो ई भरोसा नहि रहय हमरा कि ओकरासँ हम मिलऽ सकब आर ओकर सङ्गे हम काज करऽ सकब किएक किएक कि ओकरासँ मिलनाइ बहुत कठिन होइ छै लेकिन मैथिलीके माध काजके माध्यमसँ हमरा ओकरासँ भेँट करयके अवसर प्राप्त भेल आर अवसरके सङ्ग सङ्ग हम ओकर बहुत सदुपयोग कयलहुँ आओर ओ अवसरके माध्यमसँ हम बहुत रास चीज सिखलहुँ आओरर बहुत रास हमरा मार्गदर्शन भेटल कि जिन्दगीमे आगा केना बढ़ना छै या केना आगा हम अपन काज करि ताकि करियर अपन बनि सकय आओर अपन रोजगारमे करि सकी आओर पाइ कमाबय सकी अइ तरहके बहुत रास चीज छल आओर ओकर हमरा समाधान मिलल कहल जाइ छै कि जखन गाछमे फल आबय छै तऽ गाछ झुकि जाइ छै वएह हमरा ओकरे हमरा अनुभूति भेल अइ माध्यमसँ किएक कि जतेक पैघ आदमी ओतेक नीक ओकर हुनकर गुण रहय आर कते नीक ओकर सो विचार व्यवहार ओ हमरा बहुत आकर्षण कयलक आओर ओ विचार व्यवहारके माध्यमसँ हम ओतऽ एक्को रत्ती हमरा ई नहि लागल कि हम कतहु दोसर लोकके लग बैठल छी अइ माध्यमसँ हम कहि सकय छी कि जे हमरा ओ एक हमर समयके एक टा बहुत नीक पल छल जकरामे कि हम ओते बड़का आदमीके सङ्गमे एक टा नीक समय बितेलहुँ